नमस्कार नमस्कार कल काम के पैसे नहीं दिए थे आप तो ठीक से खाना पीना और सब भिजवा दिया करो नहीं और ठंडा वंढा पानी भेज दिया करो

और पैसे वैसे दे दिया करो ठीक समय पर ठीक ठीक हाँ कह देंगे तिक ठीक ठीक से करेंगे काम हाँ हाँ बता देंगे गुड़ वुड़ चना वना सब भेज दिया करो हाँ मंगालो जानते है लेबल जानते है लेबल लगे है तब भी मंग मँगवा के धर लिया करो

ठीक बताए यही बात सब बताने से बता रहे हैं

ठीक ठीक हाँ बता देंगे और पानी वानी हर एक चीज़ सब दिया करो जानती हो तब भी ठीक बात करके बता नमस्कार